اتر پردیش میں دماغی صحت کے حوالے سے کچھ اہم اقدامات اور سہولتیں موجود ہیں لیکن اب بھی کئی چیلنجز کا سامنا ہے دماغی صحت کے خدمات کے رسائی عام لوگوں کے لیے بہتری کی جانب گامزن ہیں مگر دیہی علاقوں میں سہولیتیں محدود ہیں اہم حوالہ جات سرکاری اسپتالوں میں سہولتیں بڑے شہروں میں جیسے لکھنؤ کانپور اور وارانسی میں دماغی صحت کے مراکز موجود ہیں جہاں علاج کی سہولتیں دستیاب ہیں نیشنل مینٹل ہیلتھ پروگرام این این ایچ پی کے تحت کچھ دسٹرک اسپتالوں میں بھی دماغی صحت کے خدمات فراہم کی جا رہی ہیں دماغی صحت کے کیمپ حکومت وقتاً فوقتاً دماغی صحت کے کیمپ کا انعقاد کرتی ہے جو خاص طور پر دیہی علاقوں میں لوگوں کی مفت مشاورت اور علاج فراہم کرتے ہیں دماغی صحت کے لیے فون لائنز حکومت اور کچھ غیر سرکاری تنظیموں نے ذہنی دباؤ اور دیگر مسائل کے لیے ہیلپ ہیلپ لائنز قائم کی ہیں جہاں لوگ فون پر مدد حاصل کر سکتے ہیں چیلنجز دیہی علاقوں میں محدود رسائی دیہی علاقوں میں دماغی صحت کے خدمات کی رسائی کافی محدود ہیں اور کئی لوگوں کو علاج کے لیے دور دراز کے علاقوں میں جانا پڑتا ہے سماجی بدنامی دماغی بیماریوں کے بارے میں ساماجی بدنامی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگ علاج حاصل کرنے میں ہچکچاتے ہیں ماہرین کی کمی دماغی صحت کے ماہرین کی تعداد کافی کم ہیں خاص طور پر ماہر ماہر نفسیات اور سائیکولائٹرس کی کمی ہے حکومت کی طرف سے دماغی صحت کی خدمات میں بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں لیکن عوامی شعور اور سہولتوں کے رسائی کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے